ہیلو کیا آپ اولا کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں جنید جعفر بول رہا ہوں اور میں آپ کا ریگولر کسٹمر ہوں اور آپ کی ویب سائٹ سے برابر اولا ٹیکسی کارس وغیرہ بک کرتا رہتا ہوں تو میں نے آپ کی ویب سائٹ سے کل ابھی رات میں علی گڑھ سے بریلی جانے کے لیے ٹیکسی بک کی اور اس کے لیے پانچ سو روپے دینے کے لیے بات کی

علی گڑھ سے بریلی پہنچنے کے بعد آپ کا ڈرائیور پانچ سو کے بجائے مجھ سے دوسو روپے اور زیادہ مانگ رہا ہے تو اس لیے میں اسے دوسو روپے دینا نہیں چاہتا کیوں کہ ہم لوگوں کی بات پہلے پانچ سو پہ ہی ہوئی تھی میں نے پانچ سو ہی پہ طے کیا تھا اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ڈرائیور کو کال کرکے اس سے بات کریں کیوں کہ دوسو روپے وہ زیادہ مانگ رہا ہے اور دوسو روپے میں زیادہ نہیں دے سکتا